राजस्थान मे शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है जैसे की सरकारी स्कूल हैं सरकारी कॉलेज हैं गैर सरकारी स्कूल कॉलेज हैं हमारे जैसे सैंट टेरेसा हुआ एनस्लम हुआ क लड़कियों के लिए सोफिया स्कूल है इंग्लिश मीडियम हाँ और विश्वविद्यालय है वनस्थली है राजस्थान यूनिवर्सिटी है यह सारे हमारे राजस्थान में है कोटा भी हमारी पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ जो कोचिंग है जो चलती हैं उसमें न नीट की पढ़ाई कराई जाती है जिससे बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और उनका आगे जोब भी लगा है और वह अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं कई और उनका सारा हमारा शैक्षणिक योग्यताएँ आगे बढ़ रही है